चिरां जिल्लायाव थानाय गोबां जायगाफ्राव दासिमबो सोलोंथाइनि थाखाय फरायसालि गैया गोबां चिरां जिल्लानि गामि ओनसोलफ्राव गामि सिंफ्राव हाबनानै नायोब्ला सोलोंथाइ लानो थाखाय जेबो सुबिदा गैया फरायसालि गैया फरायसालि जोबोर खम चिरां जिल्लानि गामि सिंफ्राव बिनिखायनो चिरां जिल्लायाव सोलोंथाइनि थाखाय जोबोर गोग्लैसोनाय दासिमबो जौगानायनि लामायाव थांनो हायाखै चिरां जिल्लायाव फरायसाफोरनि थाखाय कचिं क्लासनि रुमफोर बानायनानै होनाय गैया इन्ट्रेस्टनि थाखायबो थियारि खालामनाय रुमफोर गैया चिरां जिल्लायाव गोबां बेफोरबायदिनो फरायसालि खम बिनि थाखायनो चिरां जिल्लानि फरायसाफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दं फरायसा फरायनायनि बिथिङाव दासिमबो गोजौ लामायाव दावगालांनो हायाखै चिरां जिल्लानि फरायसा फरायसाफोरा सोलोंथाइयाव उन जानानै थादों बेखौनो नुनो मोनो